ہلو جی کون کون سر ہاں میں بروڑا ہاں دروبوڑا بول رہا ہوں آپ کون اچھا آ کون سے روڈ پہ آوٹر رنگ روڈ پہ بہت سارے ہیں دوبگہ ہے اور اِدھر کسان پتھ ہے کس آوٹر رنگ روڈ پہ چاہیے کس رینچ میں چاہیے آپ بتا سکتے ہیں اچھا اچھا اچھا یعنی ہاں ایک ہزار اسکوائر فٹ میں مکان چاہیے تو وہ تو مل جائے گا آپ کا بجٹ کیا ہوگا بتا سکتے ہیں ہمارے پاس جو آوٹر رنگ جی ہاں یہ دوبگہ رنگ روڈ کی طرف کم سے کم آٹھ دس ہزار روپے تو اسکوائر فٹ زمین چل رہی ہے پھر مکان بنا بنایا کم سے کم یہ کروڑ پلس میں چلا جائے گا مکان اچھا اچھا ہمارے ہاس تین مکان اویلیول ہے آوٹر رنگ روڈ پر ایک مکان ایک کروڑ پچیس کا ہے ایک مکان ایک کروڑ تیس لاکھ کا ہے ایک مکان ایک کروڑ دس لاکھ کا ہے اور سب کے سر پچاس ہزار روپے کا تو ایک ایک اسکوائر فٹ نہیں مل پائے گی آپ کو زمین آوٹر رنگ روڈ پہ اتنی مہنگی زمین اور پھر پچاس ہزار کی بات کر رہے ہیں سر اِس رینج میں ہمارے پاس کوئی اویلیول نہیں میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اِس رینچ میں ہمارے پاس کوئی مکان نہیں اوکے اوکے